हेल' औ

ओमफ्राय औ हर थाफैगोन ना माथो

औ जागोन दे फैग्रोब्लानो जाबाय सोर सोर फैगोन औ जाहानावथ' दंलाबायो बिदिनो फैग्रोब्लानो जाबाय लानानै बेरायगोन आङो औ बेबायदिनो आलु आलुफोर मोनो गोथावथ' भुटान नि आलुआ लांफानो हागोन जायाब्ला हरैबो फानहैयोथ' माथो दामनो

खमला लांफै खमला मोनबाय जोंनाव नोंस्रा दासो फैनोसै नै औ दे औ औ दे बिदिब्ला